ओ अटल जी हमारे बहुत बढ़िया हैं उन्होंने राजनीति बहुत सबको सिखाया औ बहुत प्रेमी आदमी थे और बहुत अच्छा लगता था हम लोगों को उनकी जीवी हइवे निकाल दिया मन्दिर बनवाया मन्दिर का मुद्दा लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वही चले थे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता था सब जय जयकारी होती थी मोदी सर हमारे बहुत अच्छे हैं औ उन्होंने देखो राम मन्दिर बनवा दिया लगे सब रहे लेकिन किसी ने कुछ नहीं कर पाया जब मोदी जी हमारे बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया आदमी हैं सबको गल्ला भी देते हैं खाने के लिए वह भी फ्री है कालोनी है लैट्रिन है सब देते हैं तो बहुत बढ़िया मेरी सरकार है सरकार से हमको बहुत अच्छा लाभ मिलता है और सब बहुत बढ़िया चीज़ है और सबकी सुनते हैं यह नहीं कि हमारी से सुनाई न सुनें ऐसा कुछ नहीं ऊ सबकी सुनते हैं सबके साथ में करते हैं चाहे हिन्दू हुए चाहे मुसलमान हो चाहे कोई जात हो सबके साथ ओ अन्याय नहीं करते सबको बराबर राशन देते हैं और हर चीज़ देते हैं कालोनी भी देते हैं और सबको बढ़िया प्रेम से लेकर चलते हैं और कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसानों को नहीं होती है अऊ कहने के लिए तो चाहे जो कोई कुछ कहै लेकिन बहुत बढ़िया चीज़ है हमारे वहाँ अस्टी बाबा हैं बहुत बढ़िया स्थान है और कहीं स्थान नहीं है अस्टी बाबा का बहुत से और मन्दिर है और हर मनोकामना वहाँ पूरी ही होती है शीतला मैया हैं हमारे यहाँ भरावन में गंज मार्केट हैं वहाँ पर शीतला मैया बहुत सत्य दरबार है बहुत सच्चा दरबार है और जो मनोकामना करेंगे वह सब पूरा होगा और उनसे लगाव लगाइएगा देखिएगा आप कितना आपका बढ़िया उन्नति होगी हर चेहरे पर रौनक होगी सब घर द्वार सब बहुत बढ़िया उन्नत हो जाएँगे उनसे खाली लगाव बनाए रखो आप सब बहुत बढ़िया सब बनेगा और सब बहुत देवी देवता है बहुत बढ़िया चीज़ है और बहुत अच्छा लगता है जब एक दूसरे से मन्दिर स्थान पर जाओ जो खूब बढ़िया जो है दिमाग जो है बदल जाता है औ हमारे अष्टी बाबा हैं जो बहुत बढ़िया कहीं नहीं हैं अस्टी बाबा हमारे वहाँ हैं हाँ यो यह महाभारत में लिखा है हाँ यही अष्टी बाबा हैं और कहीं अष्टी बाबा नहीं हैं और बहुत अच्छा लगता है बड़ी भीड़ लगती है और कई भंडारा होता है और जो वहाँ सब आद आदमी जाते हैं खाने पीने के लिए सब औ बड़े धूमधाम से सब करवाते हैं काम धाम सबको खिलाते हैं खुद खाते हैं रही एक रहते हैं औ मन्दिर बहुत बढ़िया उनके भी मन्दिर बना है बहुत अच्छा मन्दिर बना है बड़ा अच्छा लगता है छाया है पेड़ हैं जो है लिप्टिस लगी है यह सब लगे हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है वह बहुत अच्छा लगता है बहुत बढ़िया मन्दिर है देखने में तो यह ख़ुश रहती हैं